नमस्ते नमस्ते मेरेको दो फूल फूल चाहिए में दो किलो चाहिएगा पूजा पाठ करने के लिए मेरे लड़की को शादी पड़े हैं हाँ तो उसका भी सजाने के लिए भी घर भी सजाने के लिए भी और तिलक भी जाना है वहाँ भी चाहिएगा फूल और कितना में देंगी मैम वो भी बता देना जानती हूँ अरे वो उ गेंदा के फूल चाहिएगा और जो हाँ जो ए रातरानी फूल होती है वो भी चाहिएगा और हाँ ये भी ये भी और के भी चाहिएगा और पैसा कितना कितना पैसा होगा अरे तो मैम हो गया पैसा अरे तो थोड़ा कम कर दीजिएगा मैम हाँ बहुत परेशानी में जानते हैं ना शादी है ना लड़कियों को तो वही दिक़्क़त होता है ना हर उठाना पड़ता है लड़कियों को मेरे हाँ हाँ लड़किए के शादी है तो हर चीज़ जुटाना पड़ता है थोड़ा कम कर दीजिए दाम पैसे अच्छा मैम तो कितना आदमी सजाने आएगी हाँ हाँ जयमाल माल है तिलक भी है तिलक पे भी जाना है फिर यहाँ आके जयमाल फिर घर सजाना है लाइट ओइट लगवाना है मेहंदी सजाना है सब कुछ करवाना है कितना अरे थोड़ा कम कर दीजिए लड़कीए का शादी उतना पैसा कहाँ से लाएँगे थोड़ा कम करिए आठ हज़ार का ठीक है मैम ठीक है प्रणाम है ठीक हाँ हलो नमस्ते मैम